हमारे हिन्दू संस्कृति में विवाह को काफ़ी भव्य रूप में बनाया जाता है सारी रीति रिवाजों के साथ विवाह किया जाता है विवाह कि रस्म शादी से तीन दिन पहले ही प्रारंभ हो जाती है पहले गणेश पूजन होता है गणेश पूजन के बाद फिर माता पूजन होता है हल्दी कि रस्म होती है मंडप कि रस्म होती है फिर बारात लगती है बारात में शादी से पहले एक दिन पहले सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं फिर दूसरे दिन बारात लगती है बारात में भी अपना पैर पूजना फिर बिदाई समारोह यह सारी चीज़ें होती हैं और इन सभी रीति रिवाजों का पालन करना अनिवार्यता है